पहले भारत में रेडियो या टीवी कुझु बि एंटरटेनमेंट जो साधनु न हूंदो हुयो माण्हू पाण में ई गीत ॻाईंदा हुया ॻाल्हाईंदा ॿोल्हाईंदा हुया हिकु पाड़ो हूंदो हुयो उन में माण्हू हिकु जे घरु वेंदा हुया गीत ॻाईंदा हुया ईअं ई कंदा हुया तीअं ई धीरे धीरे रेडियो आया रेडियो बि सभिनि जे घरु न आया पाड़े में हिक जे घर ई रेडियो हूंदो हुयो सभु माण्हू उन जे घरु ई वेंदा हुया रेडियो ॿुधंदा हुया उन में समाचार ईंदा हुया समाचार ॿुधंदा हुया गाना ॿुधंदा हुया वरी धीरे धीरे न टीवी आई टीवी बि ब्लैक एंड वाईट आई पहले उन में हिकु ई चैनल ईंदो हुयो हिकु चैनल में ई सभु कुझु ईंदो हुयो जीअं सुबुह जो न्यूज़ ईंदी हुई शाम जो चित्रहार ईंदो हुयो और फ़िल्मूं ॿ ॾींहं ईंदी हुई हिकु त शनिवार ॾींहुं हिकु रविवार ॾींहुं फ़िल्मूं ईंदियूं हुयूं उन चैनल में ई सभु ईंदो हुयो नाटक बि थोरा घणा उन चैनल में ई ईंदा हुया तॾहिं रामायण महाभारत इलाही फेमस हुई उन उन चैनल में ई ईंदी हुई रामायण महाभारत वरी धीरे धीरे सभु टीवी वती वतनि सभु माण्हुनि जे घरु हाणे त टीवी आहे फ़ोन आहे वरी कलरिंग टीवी आई उन में इलाही सारा चैनल अची विया हाणे हर चैनल अलॻि अलॻि आयो आहे जीअं फ़िल्मुनि जो चैनल अलॻि आहे म्यूज़िक जो चैनल अलॻि आहे काटून जो चैनल अलॻि आहे पहले ईअं न थींदो हुयो हिकु ई चैनल में सभु कुझु ईंदो हुयो पर हाणे सभ जो चैनल अलॻि अलॻि थो अचे वरी फ़ोन आयो फ़ोन बि इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री खे इलाही अॻिते वधायो छोकी हिन में नेटफ्लिक्स एमाज़ॉन प्राइम मिनी टीवी इहो सभु अची वियो आहे त इन में माण्हू मूवी ॾिसी था सघनि सीरियल्स ॾिसी था सघनि इन में ई हाणे एंटरटेनमेंट थींदो आहे सभिनि सभिनि खे एंटरटेनमेंट अलॻि अलॻि पसंदि आहे जीअं कीअं मायूं आहिनि उन्हनि खे सीरियल वणंदो आहे जीअं अनुपमा आहे साथिया इहो सभु इलाही फेमस आहे मायुनि खे इलाही वणंदो आहे इहो ई ॾिसंदियूं आहिनि स्पॉट्स पर्सन आहे उन खे मैच वणंदो आहे जीअं क्रिकेट वणंदो आहे कंहिंखे फुटबॉल बि वणंदो आहे मैच डबल्यू डबल्यू ई वणंदो आहे कंहिंखे ॿारनि खे त काटून वणंदा आहिनि काटून जा बि जाम चैनल आहिनि हिकु शइ जा इलाही चैनल आहिनि पहले त हिकु चैनल में ई सभु ईंदो हुयो पर हाणे हिकु शइ जा इलाही चैनल थी विया आहिनि जीअं काटून जा केतिरा चैनल आहिनि सीरियल जा केतिरा चैनल आहिनि स्टार प्लस आहे जीटीवी आहे कर्लस आहे इलाही चैनल आहिनि वरी जो माण्हू हूंदा आहिनि जंहिंखे सुबुहु सुबुह जा समाचार ॿुधणु इलाही पसंदि आहे त हुअ समाचार ॿुधंदा आहिनि सुबुहु सुबुह जा ऐं ॾींहं जी शुरूआति समाचार सां कंदा आहिनि राति जो बि समाचार ॿुधंदा आहिनि इलाही अपडेट रहंदा आहिनि इहे माण्हू वरी सभिनि जी अलॻि अलॻि पसंदि आहे जीअं कंहिंखे नॉलेज वारो शो बि वणंदो आहे जीअं के बी सी आहे इलाही ईअं थींदा आहिनि शाक टैंक आयो हुयो उन में बि इहो सभु ॿुधाईंदा हुया बिज़निस जो हुयो अलॻि अलॻि तरीक़ा जा इलाही शोस अचनि था हाणे त सभिनि जी पसंदि अलॻि अलॻि आहे कंहिंखे कुझु थो वणे कंहिंखे कुझु थो वणे जीअं टीनेजर्स हूंदा आहिनि उन्हनि खे टीवी एतिरी न वणंदी आहे उन्हनि खे वेब सीरीज़ ॾिसिणी हूंदी आहे त उहे नेटफ्लिक्स ते ॾिसंदा आहिनि उन्हनि जी इहा चॉइस आहे